हमारे जिले में बहुत सारे स्थानीय खेल है जैसे कि हम सब मिलकर एक साथ मतलब नाचते है हम सब मिलकर एक साथ गाना गाते है ये सब एक और एक साथ मनोरंजन करने के लिए हम ये सब करते है और खेलने के लिए तो हम बहुत सारे खेल खेलते है मतलब क्रिकेट हो गया फुटवॉल हो गया कैरम हो गया टेनिस हो गया जो सारे खेल कबड्डी हो गए जो सारे खेल हमको अच्छा लगता है और उसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है वो सब खेल हम मनोरंजन के सात खेलते है जैसे कि ये हो मतलब ये खेलने कि लिए हमारा जो शारीरिक से हम अच्छे रहता है हम मानसिक से भी अच्छे रहते है और हमारे अंदर एकता भी बढ़ता है और सब लोग यहाँ पर योगदान देते है और हम हमारे घर के मतलब हमारा जो रिस्ता है हमारे पड़ोसी के साथ ओ भी अच्छा अच्छा होता जा रहा है और इसीलिए हमें अच्छा लगता है ऐसे खेलना और कभी कभी हम उत्सव मतलब हमारे गाँव में दो मतलब दस घर या बीस घर के मिलकर हम एक उत्सव बनाते है जैसे कि पूजा हो गया गणगौरी की पूजा हम बनाते है गणेश पूजा हो गया मतलब ऐसे बहुत सारे जो पूजाऍं हैं हम मिलकर बनाते है जिसकी वजह से हमारे अंदर एक एकता बढ़ रहे और हम सब मिलकर रहे और हम सब खुश रहे